जब कोइ कोइ आदमीके दस्त होइ तऽ ओकरा मेडिकल दवा न देबैके चाही ओकरा अपना घरके दवा बनाके आ देबैके चाही अपना हाथ से बनाके देबैके चाही वैसे भी दस्त आ जाइ छै बुखार पर भी आ गेलक कब्जी अथि गैस बनला पर भी आ गेलक मे भी आ गेलक तऽ एहि सभ समयमे हमरा अपना घरके दवा बनाके उपयोग करैके चाही हम सभ तऽ एहि समयमे गरम पानि कर लै छियै गरम पानिमे कुछ नमक रख देलीह हल्का चिन्नी मिलाके भी सभके अच्छा से मिला देलीह ओहिके बाद पिला देलीह ओहिके बाद थोड़ा देर आराम करैके बाद सभ ठीक हो जाइ छै घरेलु उपाय से इहे होइ छै कि दवा कमके भी मतलब न लेल जाइ छै आओर जल्दी ठीक हो जाइ छै आओर भी बहुत घरेलु उपाय सभ है जे सभ हम सभ दस्तके समय करै छियै एहि कारणके घरेलु उपाय सभ से अच्छा लगै छै हमरा सभके